फ़ोटोज़ की बात की जाए तो फ़ोटोज़ की तो मैं खुद ही लेती हूँ और जैसे भी होता है जैसे बैक कैमरे से ले ली सेल्फ़ी ले ली टाइमर सेट कर लेती हूँ और खुद की फ़ोटोज़ लेती हूँ बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ जब मेरी आ जाती हैं तो मैं फ़ोटोज़ एडिट कर देती हूँ कि जो सोशल मीडिया होते उनमें पोस्ट करती हूँ